ہیلو ہیلو السلام علیکم میں بشری میدم میڈیم سے بات کر رہی نہیں وہ آپ سے بات کرنا تھا ذرا طبیعت کے سلسلے میں ہوں وہ جی ہاں میں اس سے پہلے آئی تھی آپ نہیں ملے میم اس لیے میں پہلے آپ سے بات کر لوں گی اس کے بعد آؤں گی آپ کے پاس آپوائنمنٹ لے کے ہاں جی وہ میرے جی بولیے وہ میکو بیک پین ہے کبھی پیر میں بھی درد ہوتا دو پیروں میں بھی زیادہ چلے تو ہوں اور ذرا ویکنس بھی ذرا زیادہ رہتی ہوں جی اہ میں کھانا وغیرہ تو غذاء وغیرہ تو اچھا لیتی ہوں الحمد اللہ لیکن ایسا کیوں ہو رہا کہ ایک ہے جو میں پڑھاتی ہوں بچوں کو بیٹھ کے اس وجہ سے ہے یا کچھ کیا ہے اور آگے اس کا ٹریٹمنٹ کیسا ملے گا جی نہیں نہیں نہیں نہیں تو اس سے پہلے آپ کو کہیں بھی نہیں نہیں بتائی یہی سب میڈیکل سے سب پین کلر لے کے کھائی بس

جی جی ہوں ہوں اور مے کو زیادہ دوائیں بھی کھائے تو ایسا ذرا فیس سوا پمپل ہو جاتے گرمی سے زیادہ دوائیں زیادہ ڈوز میں نہیں لے سکتی دواؤں کے تعلق سے جی ہوں ہوں ہیوی ڈائٹ میں ذرا کیا ہے سر صلاح مشورہ آپ ذرا دیے تو مہربانی ہوتی ہے

جی ہاں جی ہاں جی

جی ٹھیک جی ہو کبھی کبھی سر میں درد ذرا زیادہ میں پانی میں وغیرہ کام کروں تو ذرا مے کو دو دن اور ذرا تھوڑی تکلیف بڑھ جاتی جی

ہوں جی جی ہوں ذرا بھی پورے منتھلی وغیرہ کا فیس کیا ہے ذرا بجٹ کے حساب سے بول دیے تو میں انتظام کر لیتی جی فیز آپ کی فیز وغیرہ کیا ہے میرا کورس ختم ہونے تک کا کیا کتنے پیسے خرچہ ہیں

جی جی جی نہیں آج تو نہیں ہوتا انشاء اللہ میں دیتی ہوں آج کل دیتی ہوں

جی ٹھیک ہے جی

جی ٹھیک ہے شکریہ شکریہ میں آپ کو کال کر کے اپواینمنٹ لے کے آؤں گی جی جی ٹھیک ہے جی ضرور ضرور ٹھیک

جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ